حکومت کی کئی اسکیمیں ہیں جو مختلف شعبوں میں عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی ہے یہاں کچھ اہم اسکیمیں ہیں اور ان سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے پردھان منتری آواس یوجنا اس کا مقصد غریب خاندانوں کو سستے مکانات فراہم کرنا ہے اس اسکیم کے تحت گھر خریدنے یا بنانے کی سہولت ملتی ہے پردھان منتری جن دھن یوجنا اس کا مقصد ہر شہری کے لیے بینک کھاتا کھولنا ہے اور فائدہ مفت بینک کھاتا کھول سکتے ہیں انسورنش اور ڈرافٹ کی سہولت بھی ملتی ہے پردھان منتری فصل بیما یوجنا مقصد کسانوں کو فصل کے نقصان سے بچانے کے لیے بیما فراہم کرنا اس کا فائدہ ہر فصل کا بیما کروا سکتے ہیں اور نقصان ہونے پر معاوضہ حاصل کر سکتے ہیں پردھان منتری کسان سمان ندی اس کا مقصد کسانوں کو مالی مدد فراہم کرنا فائدہ کسانوں کو سالانہ چھ ہزار روپے کی مدد براہِ راست بینک اکاؤنٹ میں ملتی ہے آیوشمان بھارت یوجنا اس کا مقصد غریب اور خاندانوں کو صحت کی سہولت فراہم کرنا اور فائدہ پانچ لاکھ روپے تک کا مفت طبی علاج حاصل کر سکتے ہیں پردھان منتری روزگار یوجنا اس کا مقصد روزگار کے مواقع پیدا کرنا اور نوجوان کو روزگار فراہم کرنا اور فائدہ کمپنیاں نئی ملازمین کو بھرتی کرنے پر حکومتی سبسڈی حاصل کر سکتی ہے ان اسکیموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے متعلقہ سرکاری دفتر یا ویبسائٹ پر جا کر درخواست دی جا سکتی ہے شناختی ثبوت آمدنی کے دستاویزات اور دیگر ضروری کاغذات جمع کرانے ہوتے ہیں